हँ हमरा सोना लैके छै

प्वाइंट नाइन नाइनके छै सोना हँ तऽ हामरा लगमे चाहै छै कनि पैसाके एखने कमी छै पैसाके कि दर छै छै छै तऽ हमरा हँ जाइक छै ओतऽ बाहर किछु कम होते कम करबै हँ तब आब लैक छै अयबै लगन मने लेबै अभी पैसा किछु कमी छै लेबै तब ओकरा देब आरो कोन कोन रङ्गके छै डीजाइन आर ओ पाइ लगैन बढिऑं बढिऑं डिजाइनके हँ आर की जुल्फी अरिन नथिया अरिन बढ़िऑं छै ने हार अरिन हार हार अरिन छै ने बढ़िऑं बढिऑं मङ्गलसूत्र मङ्गलसूत्र सोनाबला सोनाबला मङ्गलसूत्र छै ने हँ ई सब छै ने बढिऑं बढिऑं रहैके चाही बढिऑं डिजाइन कलर हँ बढ़िऑं

छै सब चीज कंङ्गन अरिन चूरी हँ चूरी हँ चूरी अरिन छै ने बढिऑं बढिऑं आर सब रङ्गके गुमथी अरि आर गुमथी सब रङ्गके हँ पैसा होतै ओने लगन जैबे लगन देखै लै तऽ बढिऑं बढिऑं सा अब बढिऑं बढिऑं डिजाइनके लैबे हँ तऽ बढिये हँ सब बढिऑं बढिऑं रखबे अयबै हँ हँ अच्छा होतै जे होतै पैसा तऽ जुगताइ लेबै सब लै के अयबै हँ जैबे लगनमे देखै ली तऽ लैबे सब रङ्गके खाली डिजाइनके रहै चाही बढिऑं बढिऑं हँ सब बढिऑं बढिऑं डिजाइन देबै तब ने हम एहि सबमे बढिऑंसँ लगनमे लगतै झमाझम लगतै की बढिऑंसँ हँ हँ हँ पीन्ह पीन्ह कऽ धिया पुता ने से बढिऑं बढिऑं तब ने हँ झलास मारतै झलास मारतै खूब बढिऑंसँ हँ तऽ हँ तब आनबै सब चीज तब पैसा जुटैबे खूब बढिऑंसॅं हँ ने जानि जेबै कैह दियै